प्रणाम सर बाजियौ सर नाम फोटो स्टूडियोसँ बाजैत छियै की अहाँ जी जी जी हँ सर हम जेनाकि किछु किछु जानैके चाहैत छलहुँ हँ जे फोर बाइ सिक्स कऽ जे फोटो छै अगर हम ओकरा लेमिनेशन करा कऽ त मने फ्रेमिङ्ग करबा कऽ अगर वाल पर टँङ्गबऽ चाहैत छियै ओहिमे कत्तेक की खर्चा पड़तै ओ अथीबला जे शीशा बला जे ऊपरसँ जे फ्रेमिङ्ग लगेबै तऽ अठारह सए फोर बाइ सिक्स कऽ फोटो कऽ हूँ

जी ठीक छै अहाँके पासपोर्ट हमहूँ पासपोर्ट साइज फोटो केना सर बनै बनबै छियै डिजिटल बला हूँ जल्दी खराब नहि होए हँ गाम घरमे जेना पासपोर्ट साइज फोटो कऽ पेपरसँ कनी बेहतर पेपर देबै अहाँ कतऽ छै अपनेके दुकान हूँ हँ हमरा टाइम भेटैए तऽ हम हँ मिलैत छी रुकू